खरें सांगपाचें म्हणल्यार आफ्टर कोवीड नंतर गोंयान तशेंच आमच्या वाटारान पर्यटन हें खूब कमी जाल्लें म्हणजे जे धबधबे आसले काही केव्स आसल्यो त्या जाग्यांनी पर्यटन गेलेंत ना तशेंच तशेंच जे कोवीड काळान काही सर्वसामान्य लोकांनी बारीक बारीक गाडे घातलेले च्या बाजीचे तांकांय लुकसाण खूब जालें तशेंच रेस्टोरंट्स रेस्टोरंट आसा तांकांय लुकसाण खूब जालें व्हडले रेजोट घातलेले रेंटा खातीर थोड्यांनी रूम जे काडलेले तांचें बिल्डअप जाल्ले तांचे परस तांकां परत तेंचो फायदो करून घेवपाक तांकां मेळ्ळोच ना तशेंच जे गोंया खातीर किंवां त्या वाटारान पंचायती खातीर जर ट्युरीजम फंड येतालो तोयी तांकां मेळ्ळो ना ते टॅक्सा वयल्यान तांचे पंचायतीचें जें इनकम सोर्स आसलेलो तोवूय बिल्टअप जालो ना तशेंच मायन्स बंद पडली मायन्स हो आमच्या ह्या वाटारांतलो महत्वाचो मुद्दो आशिल्लो तोयी खंयतरी मायन्स बंद पडल्या खातीर एक ट्युरीजमाचो म्हणटा आसतनाच ट्युरिस्टाचें जें पयशे आसलेले म्हणजे टॅक्साचे मार्फंत जे येताले ते खंयतरी कमी जाल्ले दिसता